जीअं त माण्हू प्रदूषण खे जाम ख़राब कनि था वायू प्रदूषण कनि था ध्वनी प्रदूषण आवाज़ जो प्रदूषण कनि था हवा जो प्रदूषण कनि था इन शयुनि जे करे प्लास्टिक जो वधीक यूज़ कनि था इन्हनि शयुनि जे करे असांजे आबो हवा ते चंङो बुरो असरु थियो आहे जंहिंजे करे

त हिन जे करे माण्हुनि खे हथ जोड़े वेनती आहे की तव्हां जेको आहे वा प्रदूषण न कयो घटि में घटि आबो हवा जो त ख़्याल रखो जेको असांखे आईंदे में कमु अचे